किताब पढ़णु मूंखे ॾाढो दिलचस्प लॻंदो आहे कोई समय हूंदो त मां राति किताब पढ़ंदमि ऐं पढ़ंदे पढ़ंदे निंड अची वेंदी पर हाणे वक़्ति मटिजी वियो आहे त हाणे किताब खे एतिरो समय नथा ॾेई सघूं तंहिंखां पोइ बि मूंखे पढ़ा किताब पढ़ण में ॾाढी दिलचस्पी ईंदी आ्हे कोई किताबु खणंदो न आहे ऐं जेतिरो वक़्ति थी सघियो पंद्राहं मिंट वीह मिंट पंजवीह मिंट पढ़ी करे ऐं लॻभॻि हद पंद्राहं वीह में हू किताब पूरो थी वेंदो आहे अगरि हिकु बार आहे ॾहें पंद्रहें मिंटे में त मेगज़िन आहे अधु कलाक में कोई नावेल आहे त उन खे थोरो हफ़्तो या महिनो बि लॻी सघे थो किताब जी इन जे मथां साईं जी मथां थी सघे थो माने कुलु मिलाए किताबु पढ़णु ॾाढो पसंदि आहे ऐं मां लॻभॻि अखबार जे पढ़ंदो ई आहियां ऐं कोई किताब बि जेको आहे पोइ वटि पंद्राहं वीह मिंट पढ़ी करे रखंदो आहियां वरी उन खे ॿिए ॾींहुं पढ़ंदो आहियां पोइ डेली मां किताबु पढ़ंदो आहियां ऐं ॾाढा मां किताब पढ़िया आहिनि जासूस जी किताब पढ़िया आहिनि धार्मिक पढ़िया आहिनि ऐं ॾाढा लेखकनि जा सिंधीअ में हिंदीअ में घणा ई किताब पढ़िया आहिनि ऐं मुंशी प्रेमचंद थियो वेद प्रकाश शर्मा थियो ऐं हिन जा किताब मूंखे वणंदा आहिनि ॾाढा या मनो रानू वग़ैरह जा किताब मां ॾाढा पढ़ंदुमि तंहिंजो छोजो मनोरंजन जो साधन तें ज़माने में किताब हूंदा हुया तंहिंखा वक़्तु मटियो पोइ रेडियो आहिया या टी वी मोबाइल आहे के हाणे किताबनि खे साहित्य समय नथा सी तंहिंखां पोइ बि मां किताब पढ़ंदो हुयुमि